دو ہزار دو سو تیئیس تین ہزار تین سو چوبیس پانچ ہزار پانچ سو پچیس چھ ہزار چھ سو چھیالیس سات ہزار سات سو انچاس